उत्तर प्रदेश में मल्हाइण वारा जेका त्योहार आहिनि जीअं असांजा आहिनि कि हाणे हाणे असांजो हे थियो चेटीचंडु महोत्सव उहो आहे वैसाखी इलाही सुठी मनाइबी आहे होली जो त्योहारु ॾाढो सुठो थींदो आहे हिते और ॾियारी बि ख़ूब सुठे सां मल्हाईंदा आहियूं और हिन में छा आहे हिक हिक ॿिए जो असां हुन में शामिल थींदा आहियूं ईद ख़ूब सुठी मल्हाईंदा आहिनि हिन में छा कंदा आहियूं हिक ॿिए सां शामिल थिएजे ग्रुप वारो मल्हाईंदा आहियूं त असां सभु हुन में असां सभु हुन में शामिल थींदा आहियूं और उहो सभु असांजे हाणे गुरु पर्व जे अलावा हाणे असांजो जेको चेटी चंड जो जुलूस निकितो त उन में सभु सरदारनि ने हुते पंहिंजे जुलूस में हुते लॻायो स्टॉल लॻायो हुयो वैसाखी में असां ॾाढो बढ़िया सां हुन में शामिल थींदा आहियूं क्रिसमस मुहर्रम ईद सभु पर्व सॼा हिंदू हिक ॿिए सां मिली करे सॼा त्योहार और मुस्लिमनि जो क्रिसमस जो ईसाई सभु ज़ाति हिक ॿिए सां मिली करे ख़ूब बढ़िया सां मल्हाईंदा